हैलो हां जी सुरेश जी तुसें जमीन लाई दी बेचना ते में ओह् बोला ना ठेकेदार बोला ना हां ते किन्ने मरले ऐ थुआढ़ी जमीन ओह् दस मरले हां ते ओह् मेरे कोल दो बंदे आए दे हे ते उ'नें लैनी ही दरअसल ते मिगी बोला दे हे जमीन लेई देओ में आखेआ महां ऐ पुच्छी लैगा उ'नेंई ते ऐ बी रोड़ दा फ्रंट गै ऐ महां बी अच्छी ऐ ते मता ते बाकी लोकेशन बी अच्छी ऐ ते पानी पूनी बी कश गै मिली जाना ते अच्छा अच्छा बाकी इ'यां ऐ थुआढ़ी अपनी मालकी ऐ ना सरकार ते निं ना

अच्छा अच्छा बाकी होर कोई थुआढ़े कन्नै पार्टनर जां थुआढ़ी कोई होर ते नि ना थुआढ़ी इक्कली गै जां होर बी ऐ कुसै दी इक्कलै दी ऐ चलो कोई निं कोई निं ते में महां ओह् पुच्छी लैना हा उ'नेंई मिगी पुच्छी लैना ओह् मिगी बोला दे हे उनें बी दिक्खी दी भला जमीन थुआढ़ी ते मिगी बोला दे ऐ हें ओह् बड़ी अच्छी लग्गी असें ई ते ओह् गल्ल कराओ साढ़ी उं'दे कन्नै साढ़ा रेट बनाओ महां कोई निं पुच्छी लैगा उ'नेंई ते तुस सनाओ भी तुसें केह् लेना देना निं फ्ही इक अपना अपना रेट बी होंदा ना इक तां इ'यां इक ते रेट बड़े न इत्थें ते इ'यां थोह्ड़ा रियायत बी करना पौनी थोह्ड़ी तुसें मिगी क्योंकि हां थोह्ड़ा अपने स्हाबै दा रेट देई ओड़ना तुसें बंदे ओह् बी अच्छे गै न बचारे जिनें लैनी अच्छा अच्छा

हां चलो ठीक ऐ कोई निं में कराई ओड़ना डन ठीक ऐ कल औन्ने आं भी थुआढ़े कन्नै गल्ल करान्ने आं तुं'दी ठीक ऐ कोई निं कोई निं ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ जनाब ठीक ऐ ठीक ऐ